पंतजलि ने पंहिंजे योग सुत्र में अठ योग जो वर्णन कयो आहे जीअं त यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इअं जेके योगा जा आसन या प्रणायाम आहिनि उहे ॿारनि खे बचपन खां ई सेखारण सां ॿार फ्लेक्सिबल रहंदो हुनखे कंहिं क़िस्म जी तकलीफ़ त रहंदी सरीरु चुस्त फुस्त रहंदो दिमाग़ जी शक्ति वधंदी पढ़ाईअ जे टाइम जेॾी महिल पढ़ाई कंदो त हुनखे सभु कुझु यादि थींदो वेंदो एकाग्रता वधंदी काफ़ी कुझु फ़ाइदा आहिनि जे के पाल हुनजे पालण पोषण में या इस्कूली शिक्षा में शामिलु करे सघूं था जीअं त नंढा नंढा आसन आहिनि तितली आसन अनुलोम विलोम कपाल भाती या योगा जो एरोबिक वग़ैरह हिन सां उन्हनि जो सरीरु चुस्त फुस्त रहंदो छो जो ॿारनि जी बॉडी हिकदमि फ्लैक्सिबल थींदी आहे उन्हनि खे जीअं ढालणु चाहिनि उहे ढाले सघनि था ऐं बचपन खां ई जे कॾहिं योग जी शिक्षा उन्हनि खे मिलियल हूंदी त वॾी उमिरि में उन्हनि खे गोॾनि जी तकलीफ़ या टॉयलेट में जीअं पथरीअ जी बीमारी वग़ैरह कुझु न थींदो या दिमाग़ ते क्लोटिंग आहे उहा बि कॾहिं न रहंदी डायबिटी वग़ैरह बीमारियूं न रहंदियूं इनकरे हिनखे शिक्षा में शामिलु करणु खपे